असां उत्तर प्रदेश में रहंदा आहियूं जिते बनारसी साड़ियूं चिकिन जो कमु तमाम फ़ेमस आहे जेको घणनि ई पिक्चरुनि में ॾेखारियो वेंदो आहे जीअं त तमाशा पिक्चर में बनारसी साड़ियुनि जो काफ़ी ॾेखारियो वियो हुओ हुन खां सवाइ लखनऊ चिकिन केतिरनि ई पिक्चरुनि में शाहरुख खान सलमान खान रणबीर कपूर ऐं केतिरियूं बि हिरोइन आहिनि जेके पाए करे काफ़ी डांस ऐं जिनि जा गाना आया आहिनि तंहिं खां सवाइ उत्तर प्रदेश जी हस्त शिल्प जे मिट्टीअ जा बासण पत्थर जी नक्काशी कालीन बि घणेई तरह सां उपयोॻ विज्ञापन में ॾींदा वेंदा आहिनि फ़ैशन शो में बि बनारसी साड़ी लखनऊ चिकिन जी कढ़ाई तंहिं खां सवाइ हिते कुंदन जी ज्वैलरी उहे बि काफ़ी फ़ेमस आहिनि जेके काफ़ी दफ़ा पिक्चरुनि में ॾेखारिया वेंदा आहिनि